साढ़ा जेह्ड़ा धर्म ऐ हिंदु धर्म इ'यै जेह्ड़े सारे धर्म इ'यै अगर धर्म निं होन ते लोग कि'यां जुड़ङन धर्म होगा तां गै लोग जुड़ने हून जि'यां साढ़ा हिंदु धर्म ऐ ते सारे जिन्ने बी साढ़े हिंदु भाई न ओह् सारे जुड़दे ते तां बनदा हिंदु धर्म हून मुस्लिम धर्म ऐ ते मुसलमान ओह् जिन्ने बी जुड़ङन तां बनना मुस्लिम धर्म ठीक ऐ हून जि'यां रिलिजन ऐ हून ओह् कोई बी इ'यां ध्यार ऐ जि'यां शिवरात्रि होई शिवरात्रि दे दिन केह् करदे कि सारे लोक औंदे शिवजी गी बेल पत्तर चाढ़दे दुद्ध चाढ़दे देहीं चाढ़दे पानी चाढ़दे जल दिंदे एह् केह् ऐ कि दाई होंदी इक कम्यूनिटी बिच एकता आई जंदी इक सोसाइटी बिच कि दिक्खो भाई कि सारे कम्म करा दे ते असें बी जाना एह् करना इक ध्यार मनांदे लोग कट्ठे आई जंदे कट्ठे होंदे कम्यूनिटी बनदी ठीक ऐ में शिवरात्रि दिवाली जेह्के कन्नै एह्दे बिच कि सारी मठाइयां रिश्तेदार औंदे कट्ठे बौंह्दे सारे जनें पटाके जलांदे सारे पटाके जलांदे शैल जलांदे इ'यां होली जंदी होली गी रंगें दा ध्यार बी मनाया जंदा ते होली बिच केह् करदे कि ध्यार होंदा होली इक रंगां दा रंग पाइयै फलूस बिच रंग पांदे ते फ्ही फाड़दे बी बड़ा फाड़दे हे रंग बड़ा फलूस फाड़दे हे अस बड़ा गै मज़ा औंदा हा